दिक्खो जी जि'यां आखदे इन्सान किन्ना बी द्रिड़ की नीं होऐ किन्ना बी ओह्दा चरित्र स्ट्रांग मजबूत की नीं होऐ लेकिन जिसलै म्यूज़िक जां ड़ांस दी गल्ल होंदी ते ओह् अपना जेह्ड़ा प्रभाव ऐ ओह् हर इन्सान पर पांदा भामें इन्सान कियां जेहा बी की नीं होए ते ड़ांस इक ऐसी कला ऐ जेह्ड़ा अगर कोई इन्सान करदा ऐ लड़कियां करदियां न लड़के करदे न ते उं'दी सेह्त पर ड़ांस दा बड़ा गै अच्छा बड़ा गै जिसी आखदे ना सकरात्मक क्या आखदे कि इन्फल्यूऐंस जेह्ड़ा दिक्खेआ गेदा ऐ ठीक ऐ न ते ड़ांस इक ऐसी चीज़ ऐ जेह्ड़ा करियै मन खुश होई जंदा में ते आखनी कि